हां मूंखे डांस सिखण जो ॿ द ॿ टे दफ़ा मौक़ो मिलियो आहे हूअं त मां जॾहिं वॾी थियसि ऐं थोरी सी रोज़ी रोटी लाइ ॿारनि खे गर्मियुनि जी छुट्टियुनि में डांस सेखारींदी हुअसि पर उहो छोकी रोज़ी रोटी लाइ हू त मां उनखे इहो कोन स चवंदसि कि मूंखे अनुभव कीअं मिलियो हुन जो बाक़ी हां इहो आहे कि जॾहिं मां यारहें क्लास में हुयसि तॾहिं मुंहिंजी ॿारहें क्लास जी साहेड़ियुनि जो विदाई समारोह हो त उन जो जलसो आयोजन थियो हो उन में मां पंहिंजी साहेड़ियुनि खे डांस सेखारियो जंहिंखे बिल्कुल बि डांस न ईंदो हुयो उन्हनि खे डांस सेखारियो ऐं असां जलसे में पार्ट वरितोसीं ऐं सुठो नचियासीं त असांखे ॾाढो स्कूल में असांजो नालो बि थियो जंहिं मां मुंहिंजी हिकिड़ी साहेड़ीअ पंहिंजी ॾाॾीअ खां हुरमुचे सां रओ भराए करे मूंखे उहो सुखिड़ी ॾिञी त उहा सुखिड़ी मूं वटि अॼु ताईं आहे त मुंहिंजे लाइ हू ॾाढो सुठो अनुभव हो उन जी पोइ शादी खां पोइ जॾहिं मां पेट सां हुअसि सते महीने जी पेट सां हुअसि तॾहिं मुंहिंजी नंढी भेण जे स्कूल में बि हिकिड़े जलसे में उन खे पार्ट वठिणो हो त उन में भाॻु वठण जे लाइ हूअ मूं वटि आई दीदी मूंखे डांस सेखारियो त मां सतें महीने जे पेट सां मां उन खे डांस सेखारियो ऐं उन खां पोइ उन डांस कयो थोरो पेट में मूंखे सूरु थियो टीं चईं महीने टीं चईं ॾींहंनि खां पोइ मुंहिंजो पे पेट में ॾाढो मुंहिंजे ॿार लत्तूं वेठे हयूं ऐं जॾहिं हू पैदा थियो उन खां पोइ उन खे बि इन नचण जो ॾाढो शौक़ु अथसि ऐं ॾाढो सुठो नृत्य कंदो आहे हू ऐं चोवीह साले जो आहे अॼ पर ऊअं जेका एक्सपीरिएंस उहो जेका उहो अनुभव हो उहो मां न कभी कॾहिं बि न थी विजाए विञाए भुलिजी न थी सघां ऐं न को अॼु बि जॾहिं मुंहिंजो पुट डांस कंदो आहे त मूंखे या कॾहिं ॾिसंदी आहे कि केॾी केॾी महिल वेठे वेठे ईअं ई वेठे वेठे ह हिलंदो पियो आहे या नचंदो पियो आहे त मां मुंहिंजी भेण खे खिली करे चवंदी आयसि सुठो कि पेट में छा गर्भ संस्कार जीअं अभिमन्यु खे मिलियो हो उहो मुंहिंजे पुट खे नृत्य जो अनुभव नृत्य संस्कार मिलियो अथसि त मूंखे इहो अनुभव ॾाढो दिलि सां ॾाढो लॻल आहे कि हां मूंखे ॾाढी ख़ुशी थींदी आहे जॾहिं मुंहिंजो पुट डांस कंदो आहे कि हां उन खे इहा हे मां अंदरि पंहिंजे प ॿार खे पेट में अन डांस सेखारियो आहे